मेरा जनम उन्नी सौ नह्त्तर च फरवरी म्हीने पंजी फरवरी गी तसील बिलावर दे इक निक्के हारे ग्रांऽ नगरोटा गुजरू जि'ला कठुआ च होआ मेरी मुंढली शिक्षा जेह्ड़ी उत्थै गै होई ते अठमीं पास करने दे बाद मैं जम्मू श्री रणधीर केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ इक इंस्टीट्यूट हा संस्कृत दा उत्थै दाखला लैता होर उत्थुआं मैं शास्त्री ते बी एड दी परीक्षा जेह्ड़ी पास कीती ओह्दे बाद मैं जम्मू विश्वविद्यालय च पढ़ाई हासल कीती जम्मू विश्वविद्यालय च मैं एम ए डोगरी एम ए हिंदी एम ए संस्कृत कीता ते एह्दे कन्नै कन्नै पी एच डी भाशाविज्ञान च एह् मेरा जेह्ड़ा जीवन दा मतलब शिक्षा दा खेत्तर हा ओह्दे कन्नै कन्नै मैं शुरू कोला गै लिखने पढ़ने च ते बड़ी रुचि ही लेकिन रेडियो दा मिगी बड़ा शौक हा रेडियो च गीत सुनने उनेंगी गुणगुनाना ओह्दे बाद कोशिश करनी कि मैं कदें रेडियो स्टेशन गी दिक्खां रेडियो च जाइयै बोलां ते उन्नी सौ छेयासी च फरवरी म्हीने उसलै मेरी उम्र अजें मसां कोई पंदरां सोलां साल ही जेल्लै में रेडियो च पैह्ली वार्ता जेह्ड़ी पढ़ी ते ओस दे बाद रेडियो च लगातार औन जान लग्गा रेहा म्हीने दो म्हीने बाद त्रै म्हीने बाद उत्थुआं प्रोग्राम थ्होई जाना होर उत्थें कोई कदें क्हानी पढ़नी कदें कविता पढ़नी कदें टाक पढ़नी ओह्दे कन्नै कन्नै उन्नी सौ कानमै च जेल्लै मेरी ग्रैजुएशन होई बी ए दी परीक्षा पास कीती ते ओह्दे उस्सै दौरान मैं आडीशन पास कीता कैजुअल एनाउंसर कम कम्पेयर दा जम्मू रेडियो स्टेशन चा ते जम्मू च उन्नी सौ कानमै कोला लेई उन्नी सौ पचनमै तक कम्म कीता रेडियो च ते ओह्दे बाद मैं ट्रांसफर कराई अपनी कठुआ रेडियो स्टेशन ते कठुआ रेडियो च दौ ज्हार उन्नी सौ पचानमें कोला लेइयै ते दो ज्हार दस तक जां दो ज्हार बारां तक लगातार मैं रेडियो दे प्रोग्राम करदा रेहा उस्सै बेच्च जम्मू रेडियो स्टेशन दे काफी सारे प्रोग्राम करदा रेहा ते मता शौक जेह्ड़ा ओह् पूरा होआ रेडियो दे राहें के लोकें च जाने दा लोकें कन्नै गल्लबात करने दा बक्ख बक्ख विशें उप्पर इंटरव्यू लैने दा ते ओह्दे कन्नै कन्नै नमें नमें किसम दे प्रोग्राम बनाने रेडियो आस्तै ते ओह्दे कन्नै के होंदा हा कि मिगी ग्राएं च जाने दा मौका लगदा हा ग्राएं दे लोकें दी रैह्त वैह्त उन्दा खान पान उंदे पर्व त्यौहार उंदे मतलब पूरी संस्कृति दी जानकारी होंदी ही उस्सै दौरान मैं इक अपना इक सुझा दित्ता रेडियो आह्लें गी कि अस की नी इक ऐसा प्रोग्राम शुरू करचै जेह्दे कन्नै एक्क ग्रांऽ दा पूरा म्हौल जेह्ड़ा पूरा सांस्कृतिक वातावरण पूरा राजनीतिक वातावरण ते पूरा आर्थिक वातावरण जेह्ड़ा ओह् चित्रित होऐ ते उनें मेरा एह् सुझा मन्नी लैता ते असें प्रोग्राम शुरू कीता दो ज्हार चौदां च आकाशवाणी ग्रांऽ च उस प्रोग्राम च मैं जिस ग्रांऽ च बी जदां हा उस ग्रांऽ दी संस्कृति दे बारे च उत्थूं दे लोक गीत उत्थूं दा खान पान उत्थूं दे कम्म धंदे उत्थे दे लोकें दी रैह्त वैह्त उत्थूं दा जीना उत्थूं दा मरना उत्थूं दे संस्कार ओह् पूरे दा पूरा एक्क पैंती मैंट चाली मैंट प्रोग्राम अस बनांदे हे होर एक्क ग्रांऽ दी पूरी तस्वीर जेह्ड़ी उब्भरियै सामनै औंदी ही उस प्रोग्राम दे माध्यम कन्नै मेरा जेह्ड़ा बाकफी दा खेत्तर जिसी अस आक्खी सकने आं ओह् बी बधेआ होर बड़ी हारी चिट्ठियां औनियां मते सारे फोन आने लोकें दे के स्हाड़े ग्रांऽ बी आनिए तुस आकाशवाणी ग्रांऽ च प्रोग्राम करो इयां चलदे चलदे ओह्दे कन्नै कन्नै रोजी रूट्टी दा जेह्ड़ा सिलसिला रेडियो चा ते चला रदा हा लेकिन जरूरतां बड़ियां ज्यादा होंदियां इन्नियें जरूरतें गी रेडियो दी थोह्ड़ी हारी जेह्ड़ी आमदन ही ओह् पूरा नेईं करी सकदी ते मैं नौकरी आह्ली बक्खी बी ध्यान दित्ता होर दो ज्हार दौ च मैं पक्का अध्यापक लग्गेआ जम्मू कश्मीर गौरमैंट दे ते एक्क शिक्षा विभाग च अध्यापक दे तौर उप्पर मेरी नियुक्ति होई लेकिन ओह्दे कोला पैह्लें मैं जम्मू विश्वविद्यालय च एडहाक पढ़ांदा रेहा ते ओह्दे कन्नै कन्नै कठुआ कालेज च बी काफी देर मैं एडहाक पढ़ाया ते उत्थै थोह्ड़ी हारी पे मिलदी ही ते ओह्दे कन्नै गजारा ते नहा चलदा लेकिन अपना गुजारा जेह्ड़ा होई जंदा हा उन्नी सौ ठानमै च मैं ब्याह् कीता ते ब्याह् करने दे बाद तुसेंगी पता के जिम्मेवारियां जेह्ड़ियां होर बधदियां जंदियां ते पैसे दी जरूरत जेह्ड़ी ऐ होर मती होंदी जंदी ऐ ते उस जरूरत गी पूरा करने आस्तै इद्धर उद्धर हत्थ पैर मारने कदें रेडियो च प्रोग्राम करी लैना कदें यूनिवर्सिटी पढ़ाई लैना कदें कालेज पढ़ाना लेकिन दो ज्हार च एक्क गौरमैंट दी एक्क स्कीम निकली रैह्बर ए तालीम टीचर ते रैह्बर ए तालीम दो ज्हार दिसंबर दो ज्हार च मैं रैह्बर ए तालीम टीचर लग्गेआ ते दिसंबर दो ज्हार एक्क च इंटरव्यू होएया परमानेंट टीचर जेह्ड़़ा मुस्तकिल टीचर जेह्ड़ा मैं बनेआ ते ओह्दे बाद सत्त साल साड्ढे छे साल मैं एज़ ऐ अध्यापक कम्म कीता रेडियो ओहदे कन्नै कन्नै चलदा रेहा ते अध्यापक दे बाद जम्मू कश्मीर कल्चरल अकैडमी च पोस्टां निकलियां रिसर्च असिस्टेंट ते असिस्टेंट एडिटर दियां मैं दोनें पोस्टें आस्तै फार्म भरेआ ते दोनें च मेरी सलेक्शन होई गेई एक्क मिगी छोड़ने पेआ एक्क मिगी छोड़नी पेई रिसर्च असिस्टेंट दी ते मैं असिस्टेंट एडिटर दे तौर उप्पर इत्थै नियुक्त होएया होर कम्म करदा रेहा दो ज्हार सतारां च मेरी प्रमोशन होई एज़ ए एडिटर ते दो ज्हार ठारां च इंचार्ज चीफ एडिटर दे कोला लेइयै अज्ज तक कम्म करै ना